नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देशके लिये सबके लिये सब आदमी हुनका मान्यता देलकनि सबके बढिआँ कार्य कयलखिन सबके बढ़िआँ काम कए कऽ देखेलखिन अयोध्यामे राम मन्दिर बनेलखिन सबके बढ़िआँ काम कयलखिन सगरे महात्मा सबके बढ़िआँ काम देखायके करबायके सबके खुशी कयलखिन हमरा गाँवमे छथिन महाराज जी महराज जीके नाम छिकन रामचरित्र दास जी रामचरित्र दास अपना ठाकुरबारीमे रहय छथिन ठाकुर जी हुनका छथिन ठाकुर जी छथिन राम लक्ष्मण जानकी आओर हनुमान जी भी छथिन हुनकर पूजा करय छथिन पूजा करिकऽ ओजो सबके बढ़िआँसँ सबके सिखबय छथिन बोलय लए सबके धर्म सिखबय छथिन सबके कर्म सिखबय छथिन सबदिन हमरा मन्दिरके जहियासँ ई रामचरित्र दास जी भेलखिन ठाकुर जीके भक्त तहियासँ रामदीरीमे पूजा घरे घर रामर्चा होइ छै रामर्चा पूजा चारि पाँच घण्टामे होइ छै महराज जी सबके पूजा दै छथिन महराज जी सबके कथा कहय छथिन महराज जी सबके हुनकर गुरु महाराज रहथिन रामा प्रताप दास उहो बढ़िआँ गुरु रहथिन पढ़ाइमे ओते विद्वान नहि रहथिन जते विद्वान ई रहथिन रामचरित्र दास हिनकर नाम छनि ई रामजीके पुजारी छथिन समुचा ठाकुरबारीमे जते महन्थ आबय छथिन सबके भोजन दै छथिन सबके कपड़ा दै छथिन सबके रहय लए अपना घर द्वारि सबचीज दै छथिन ओकरबादमे जाय लागय छथिन महात्मा सब तऽ हुनका सबके दक्षिणा भी दै छथिन बढ़िआँ कीर्ति कयने छथिन बढ़िआँ आब तऽ उमर भी हुनकर होइ गेलय हँ पचहत्तर छिहत्तर बरसके अभी उ महात्मा बहुत बढ़िआँ छथिन सब जगह हुनका मान सम्मानसँ गाड़ीसँ उठाय कऽ दए जाइ छनि सबलोक हुनका कीर्तिके पूजा करय छनि पूजा उ सबके पुजेगरी छथिन पूजा करय छथिन सबके बढ़िआँ बात बात बतबय छथिन आर जकरा दिक्कतो रहय छै सेहो हुनका पूछय जाइ छै महाराज जी हमरा ई भेलय आब की करियै तऽ उ बताय दै छथिन जे एना करथु ई बढ़िआँ होतऽ रामायण भी पढ़य छथिन गीता भी पढ़य छथिन धर्म कथामे भी जाइ छथिन जहाँ लोक लए जाइ छनि प्रवचन कहय लए तहाँ भी जाइ छथिन सब जगह लोग हुनका सम्मान करय छनि जते पूजा पाठ होइ छै सालभरिमे सब बतबय छथिन नियम नियम भरि लोक सबकिछु करय छै अपना घरमे पूजा पाठ जकरा जते करयके छै सब करय छै लेकिन ठाकुरजी भीरा सब आदमी जाइ छै प्रणाम करय लए सुबहमे पूजो करय लए लोग जाइ छै सब पूजा करिकऽ सब अपना प्रसाद लए लै छै तब सब अपन अपन घर जाइ छै महराज जीके सब प्रणाम करय छनि सब प्रणाम करिकऽ महाराज जीके अपना घर वापस आबय छै इएह सब हमरा गाँवमे होइ छै हमर गाँव जे छै रामदीरी बहुत बढ़िआँ बस्ती छै महाराज जी बढ़िआँ छथिन बढ़िआँ प्रवचन कहय छथिन बढ़िआँ कथा कहय छथिन सुबह सबेरे पाँच बजे आरती करय छथिन भगवानके पूजा करय छथिन सबके प्रसाद बाँटय छथिन सब आदमी हुवाँ भक्त लोग जाइ छै सब हुनका बारी बारीसँ प्रणाम करय छनि जते सब आदमी सब जाइ छै सबके प्रसाद दै छथिन महाराज जी सबके पूजापाठ बतबय छथिन आरती भगवानके करिकऽ तब उ रामायण पढ़य छथिन गीता पढ़य छथिन पढ़ि कऽ तकरबादमे उ अपन नास्ता करय छथिन भगवानके भी भोग लगाय कऽ तब अपने भोजन करय छथिन बिना भगवानके भोग लगेने अपने उ भोजन नहि करय छथिन भगवान सबदिन ओनाही महाराज जी करय छथिन गाँवमे रहय छथिन दोसरो गाँवके लोग आबय छनि तऽ गाड़ी लए कऽ लए जाइ छनि सब लोग हुनका आरती धूप सब किछु करय छनि सब